हमरा आरके योग करै छियै सभ परिवार कऽ मिलकऽ बैठ रहै छियै टी वी पर आस्था पर खोलि दै छियै टीवीके अपन देखै छियै एम्बुले करैत छियै अथी योगा करैत छियै बाबा रामदेबके अथी अनुलोम बिलोमस करैत छियै आ जहए सभ होइत छै ओहए सभ करैत छियै एकटा नाक लऽ कऽ करैत छियै जे सभ होइत छै अपन सुबह उठैत छियै एक किलो दू किलो चारि किलो जेकरा मन होइ छै ओ घुमैत छै घुमिके आबैत छै तब टी वी खोलि दै छै अपन बैठके रहै छै जेना जेना रामदेब बाबा करै छै तेना तेना सभकऽ अपन करै छियै बच्चो सभकऽ मन होइ छै तऽ बच्चो सभ करै छै करि लै छै तब अपन आराम करै छै आराम करिके तब उठै छै तब पानि पियै छै तब अपन जे होइ छै बिस्कुट चाय जेकरा जे हइ छै गरीब आदमीके जे मिलै छै जेकरा नहि छै चाहे तऽ चाहिओ बिना ओहिमे अपन रहै छै लेकिन किछु योगा जरूर करै छै बाबा रामदेव सभकऽ सिखबैत छै करै लए इहए सभ आओर तऽ हमरा नहि आबै छै जेतना छै तेतना हम बोलैत छियै रामदेव बाबा तऽ बहुत किछु सिखबै लऽ चाहैत छै योगासँ इहए सभ चीज कहै छै खुलिके किये घुमै लऽ जाए छै खाली पेट ई लोग ओगा योगा करै छै जहिसँ लोग सेहत बढ़िआँ रहै सुन्दर रहै गैस नइ बनै एहिसँ किछु लोग दौड़ आरो मारैत छै योग अभ्यास करैल लोग चाहै छै जे हम एना करी हम एना रही आइ काल्हिके बच्चा सभ जानै छै करै छै हमरा आरके तऽ नहि जानै छियै ओतेक जेतने टा हइ छै तेतने टा करैत छियै एक्सरसाइज करऽ खड़ा भए कऽ करब बैठके करब सुइत के करब पलटी मारिके करब जेना हइ छै तेना अपन करै छी योगा एहिसे लोगके परेशानी दूर हइ छै बीमारी ठीक हइ छै बच्चो सभ करै छै इहए सभ हइ छै